मां पंहिंजे घर में पहिरियों त तुलसी लॻाईंदो आहियां शाम तुलसी तुलसी ॿ टे प्रकारनि जी हूंदी आहे सभु तुलसियूं लॻाईंदा आहियूं असां हिन खां पोइ आसोपालव जा वण लॻाईंदा आहियूं गुलनि में असां मोतियो गुलाब या गुल हणंदा आहियूं सब़्जियुनि में धाणा लिम ऐं ॿियो जेतुनि जा वण इहे सभु असांजे घर में आहिनि ऑलरेडी हुनजो साब सभु सभु ख़्यालु रखंदा आहियूं ऐं हर सीजन में भई जीअं गुलाब जा फुल गुल असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि त सियारे में पिया हर सियारे में वण सुठा सुठा लॻाईंदा आहियूं गुलाब जा जीअं गुल सुठा थियनि ऐं मोगिरे जा वण बि ॾाढा ई लॻाईंदा आहियूं उन्हारे में मोगिरो असांजे घरवारनि खे ॾाढो पसंदि आहे ऐं ॿियो जे के शोपीस ईंदा आहिनि वणनि में सुठा सुठा उहे बि असां नसरियुनि मां वठी करे पंहिंजे घर खे सजाए रखंदा आहियूं